वजन वाडोवपाक वेग वेगळे उपाय आसा एक म्हणजे तुमी सकाळीं नाचण्यांचें सत्व खावप शकता तें खाल्ल्यार तुमकां खूब वजन वाडटलें सत्व तुमी सदांच खावप पाक जाय दिसाक दोन फावटीं सुद्दां खाल्ल्यार जाता दुसरो उपाय म्हणजे तुमी फळांचो जूस करून पिवपाक शकता केळ्यांचो पपायचो तरबुजाचो आनी तातून तसें इल्लें दूद घालपाचें तिसरो उपाय म्हटल्यार बटाट उकडून खावपाक शकता चवथो म्हटल्या तांतयां खावपाचीं पांचवो म्हटल्या बदाम रातचें उदकान घालून दवरपाचें आनी सकाळीं सोलून खावपाचें आनी तशेंत रातचें केळ्यांचो जूस पिवप आनी वजन वाडोवपाक कांय वेयाम करपाचे ड्राय फ्रुट्स खावपाचे जेवणाची कॉण्टिटी वाडोवपाची खूब उदक पिवपाचें पिवपाक जाय तुमकां शक्य आसा जाल्या तुमी जिमाक वचपाक शकता वजन वाडोवप यें सोंपें ना हाका खूब मेहनत लागता